भईया हरिओम मां अॻे दफ़े विजय सेल्स मां कुझु कपिड़ा ख़रीदा हुया जंहिंमें टॉवल बैडशीट ऐं ॿारनि जा कपिड़ा वग़ैरह हुया हुन ते तव्हां मूंखे हिकु कूपन ॾिनो हुयो ऐं तव्हां चयो की नैक्स्ट टाइम तव्हां ईंदा त असां इहो कूपन जी रक़म तव्हांखे नैक्सट टाइम शॉपिंग ते कटे ॾींदासीं सो हाणे असांजे घर में महिमान आया आहिनि त मूंखे हुननि खे बि शॉपिंग कराइणी आहे त उहो कूपन मां खणी अची सघां थी या तव्हां मूंखे उहे कटे ॾींदा